हेल' सन्तश आं नोंथांनि गारिजों गुवाहाटियाव थांनायाव लामायाव जेबो जेबो उसुबिदा मोनाखै ओंखायनो नोंथांनि ड्राइबारखौबो जोबोद माने मोजाङै मोजां सौहैनायनि थाखाय आंखौ लांनायनि थाखाय आङो साबायखर थानाय जाबाय